शिक्षा व्यवस्थाके बारेमे ग्रामीण स्तर पर बहुत सारा विकृति है जेकरा दूर कयला सरकारके जरुरी है जाहिसे यहाँके सुधारैके लेल सभसँ पहले जन जागरुकता अभियान करैके पड़ते कि सभ घरमे जितना लोक परिवार अछि ओ समझ पाबै कि शिक्षाके की महत्व है बिना शिक्षाके कुछ हो हि न सकै छै काहेलऽ शिक्षित आदमी कहीं भी कुछौ करि सकै छै कोइ भी कामके लेल समझू परफेक्ट न तऽ सभ कुछके लेल एलिजिबल तऽ जरुर रहै छै कि हँ ओ करि सकै छै एहि लेल ग्रामीण स्तर पर एकर सभसँ जादा जरुरी है कि एकरा बारेमे लोकके जागरुक केनाइ कि एकर महत्व कि है जाहिसे ग्राम स्तरसँ बहुत सारा बच्चा इसभ मजबूर हो जाइ छै कि ओकरा मतलब जे कमसँ कम सन्साधन चाही ओहो न मिल पाबै छै एहिके चलते बच्चा पढ़ाइके अलावा दोसर चीज सभमे दोसर जगह काम करै ईसभमे दिलचस्पी देखैलक गार्जियन भी एकरा प्रति एहि लेल सरकारके चाहीकि ईसभके बेसिक जे जरुरत है ओकरा पूरा कैरिके शिक्षाके ओर लगेबाके चाही